असां सिंधियुनि जी सुख सुविधा जी गाॾियुनि नालो आहे रिक्शो घोड़ा गाॾी ॿेड़ी कार बस मोटर साइकिल साइकिल आटो रिक्शा ट्रक रेलगाॾी हवाई जहाज